हॅलो हांव तारी उलयता शुभम तारी नांवाच्या हांवें एक काल टैक्सी बुक केल्ली तो आजून पासून पावूंक ना ताका हांवें काल सांगलेले की णव वरांचेर यो म्हणून ते आतां धा जावन गेल्यार तो आजून पसून पावूंक ना फोन केल्यार फोनूय उखलीना तो तो आतां खंय पावला कांय तोवूय खबर ना फक्त फोन उखल्ल्यार म्हणटा येता येतात म्हणटा आनी आजून एक वर जाले आमकां हांगा न्हेसून दवरल्ल्या म्हजी सगलीं आत्या मावशी आई बाबा म्हजी सगली येवन घरा कडेन न्हेसून रेडी आसा फक्त टैक्सीची वाट पळयत आसा आतांं आमी कितें म्हणून करपाचे तो आजून पसून कांय पावूंक ना तुमी आतां आपल्याक धाडटा टैक्सी कांय आपूण कांय हांव करून वचो करून गेल्यारूय आ आपल्याक डबल पे करचे पडटले सो तुमी ते पे करता जाल्यार आपूण करून वयता टैक्सी तुमी आता कितें करता ते बेगीन सांगा म्हाका कित्याक म्हाका दुसरीय टैक्सी बुक करपाक जाय